हँ हैलो कहू हँ एतेक दिन बाद छुट्टी मिलल कहू कतय जायब घूमयके लेल किछु समझमे नहि आबैए की चलू तहन मन्दिरेपर दर्शन करैत छी हँ हँ चलू कतहु जायब कियैकी बड्ड दिन बाद छुट्टी मिलल अपना सभकेँ तऽ कतहु घुमि लेब ओना तऽ हम एखन तक कतहु नहि गेल छी घरसँ शिवजीके मन्दिरे चलि आउ कहू सभटा टाइम देखैत तब चलब नओ दस राखू हँ ठीक छै तब ओहोसँ जल्दिए चलू ताहिमे पूजा करयमे तऽ अहाँकेँ भिनसरेके नीक लागैत छै हँ कहलहुँ अपना दुइए आदमी चलितहुँ किएकी जेना अपनासभ किछु प्लान करैत छियै ओहोसभ करैत हेताह ने जे कतहु आओर जाइ हँ हँ आओर आओर बेसी देर हम भुखलो नहि रहि सकैत छी भुखले ताहि द्वारे जतेक जल्दी चलब नीके हैत हम बेसीसँ बेसी देर भुखलो नहि रहि सकैत छी ताहि द्वारे जतेक जल्दी जायब नीक हैत एम्हर जाइ देखियौ हमरा पास एगो निकहा नया नया एखने खरीदबे केलहुँ हम सएह पहिरब जी अहाँक पास जे नीक कपड़ा हैत ने अहाँ उएह पहिरब किएकी पूजा करैक लेल जाइत छी किछु अहाँ अहाँके पास जे नीक सूट हैत से अहाँ पहीरि लेब ठीक ठीक ठीक छै तऽ काल्हि चलैत छी ठीक छै तऽ